میرا ورزش کا معاملہ یہ ہے میں صبح جاپ پہ جاتا ہوں ایک کلو میٹر پیدل چلتا ہوں اور پھر میٹرو کی سیڑھیاں چلتا ہوں میٹرو میں سفر کر کے وہاں سے دو کلو میٹر پیدل چلتا ہوں اس سے میری ٹانگیں مضبوط بھی ہوتی ہیں اور کچھ شاپ کا کام ہوتا ہے تو وہ بھی پیدل چل کے کرتا ہوں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی رات میں جاگنگ بھی کرتا ہوں صبح اٹھ کے تھوڑی ورزش بھی کر لیتا ہوں جس سے میرے ہاتھ پیروں میں تھوڑی طاقت آتی ہے اس سے بہت تھکان دور ہوتی ہے